اتر پردیش بھارت کا ایک بہت بڑا صوبہ ہے جس میں بہت طرح کے کلچر کے ریلیجن کے لوگ رہتے ہیں ایک ساتھ رہتے ہیں جس میں سے جو مین ریلیجن کے لوگ ہیں وہ ہیں ہندو مذہب کے لوگ مسلمان اور سکھ اور کرسچن اب ان سبھی مذہبوں میں بھی جو ڈریسنگ سینس ہے وہ بھی سب کا الگ الگ ہے جیسے ہندوؤں میں عورتیں ساڑیاں بندی اور گھاگرا پہنتی ہیں اور عورتیں آدمی جو ہیں وہ دھوتی کرتہ پہنتے ہیں زیادہ تر اور جو کرسچنس ہیں کرسچنس میں جو عورتیں ہیں وہ اسکرٹ اور ٹاپ پہنتی ہیں آدمی جو ہیں وہ کوٹ پینٹ پہنتے ہیں ایسے ہی مسلمان جو ہیں وہ کرتہ پجامہ پہنتے ہیں اور جو عورتیں ہیں وہ عبایا پہنتی ہیں باہر جاتے وقت اور نقاب بھی لگاتی ہیں اور سر پر اسکارف بھی باندھتی ہیں اور سیم آپ کا جو سکھ لوگ ہیں وہ پگڑی باندھتے ہیں مرد حضرات اور جو عورتیں ہیں ان کی وہ شلوار قمیص پہنتی ہیں اور یہاں پہ بہت سے ریلیجن بھی سب ایک ساتھ مناتے ہیں اور اب کا جو عالم ہے وہ یہ ہے کہ اتر پردیش میں بھی بہت سی تبدیلیاں آ رہی ہیں لوگوں کا کلچر بھی چینج ہو رہا ہے لوگوں کا پہناوا بھی چینج ہو رہا ہے سبھی مذہب کے لوگ اپنا یہاں جو ریلیجیس پہناوا ہے اس کو چھوڑ کر جو نیا پہناوا ہے اس کو اپنا رہے ہیں